अस अपने कोल कश दे ग्रांऽ जैदा पढ़ाई आस्तै गै जन्ने होन्ने आं क्योंकि साढ़ा एह् कम्म ऐ ते क्योंकि साढ़ा स्कूल जेह्ड़ा ऐ ओह् दूर पेई जंदा हा असें ई ते फ्ही सत्त अट्ठ किलोमीटर असें ई रोज जाना पौंदा हा जेह्दी वजह् कन्नै अस जैदा कालेज जां स्कूल जन्ने होन्ने आं होर साढ़े जेह्ड़े कोल कश दे बाजार न उत्थै जाना पौंदा अपनी रोजमर्रा दी जरूरतें आस्तै ज्योड़ियें अखनूर ऐ हुन ज्योंड़ियें बी हस्पताल ऐ लेकिन उत्थै इन्नियां फैसिलिटियां नेईं हैन जेह्दी वजह् कन्नै असें ई जैदातर उत्थै अखनूर गै जाना पौंदा ऐ और किश किश चीजां होई गेई आं समान होई गेआ खाने पीने होई गेआ अपनी पढ़ाई दे आस्तै होई गेआ सारे किश असें ई बजार दा गै थ्होंदा ऐ ते ओह्दे आस्तै असें रोज अपने अग्गें पिच्छें कुतै न कुतै जाना गै पौंदा ऐ और जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ दे अस तां गै अग्गें पिच्छें जन्ने आं क्योंकि असें जरुरतें आस्तै गै अपने जन्ने आं जां फ्ही कोई ब्याह् फंक्शन ऐ ओह् उत्थै जन्ने आं जां कुसै अपने रिश्तेदार दे घर जाना पौंदा ऐ मेरी मासी जेह्ड़े ओह् इद्धर भलवाल ग्रांऽ च रौंह्दे न उं'दे घर जन्ने आं जां भी अपने ग्रां खड़ाह् खड़ाह् दे कोल साढ़े सेठ ऐ कच्छुबन ऐ फोआड़ ऐ उत्थै असें कुतै फंक्शन चलै दा ऐ कुसै दे रिश्तेदारें कुसै म्हल्लै फ्ही अस तां जन्ने होन्ने आं और कालेज औन्ने होन्ने आं और कालेज दे फंक्शन आस्तै केईं बारी जन्ने होने आं कुतै न कुतै चलदे गै रौह्न्ने होन्ने आं और हर जगह् विजिट हर जगह् कुतै जन्ने गै रौह्न्ने होन्ने क्योंकि अपनी जेह्ड़ी रोजमर्रा दी जरूरतां न ओह् पूरियां नेईं होंदियां इक जरुरत पूरी होंदी ते दूई जेह्ड़ी ऐ ओह् पैह्लें गै त्यार होई जंदी ऐ एह्दे आस्तै असें ई रोज कुतै न कुतै जेह्ड़ा ऐ ओह् जाना गै पौंदा ऐ एह्दे आस्तै जाना मतलब अपनी जिन्नी जरुरतें दे स्हाब कन्नै अगर जरुरत बड्डी ते केईं बारी दूर जाना पौंदा अगर जरुरत ज्योड़ियां जां अखनूर नेईं पूरी होआ दी ऐ ते असें ई जम्मू बी जाना पौंदा ते अगर जरुरत कोल पूरी होई गेई ऐ ते असें उत्थै गै जन्ने होन्ने आं साढ़ा जेह्ड़ा स्कूल हा ओह् दूर हुन जि'यां कालेज ऐ एह् बी असें ई दूर पौंदा ऐ ते असें ई रोज जेह्ड़ा ऐ अस सवेरे जल्दी सत्त बजे तक्कर निकलने आं ते शामीं छे बजे घर जन्ने आं ओह्दी वजह् कन्नै असें जैदा टाइम जेह्ड़ा स्पैंड इद्धर जैदा टाइम साढ़ा इद्धर गै बीतदा ऐ और अपने रिश्तेदारें दा घर होई गेआ पढ़ाई दे रिलेटड होई गेआ अस एह् इसदे आस्तै गै जन्ने होन्ने आं पढ़ाई ब्याह् कारज होई गे साढ़े जेह्ड़े रोजमर्रा जिंदगी ऐ ओह्दे बिच कोई समान ऐ असें ओह् लैन जाना पौंदा ऐ किश न किश जेह्ड़ा ऐ जिंदगी च चलदा गै रौंह्दा ऐ ते असें गी किश न किश जेह्ड़ा ऐ ओह् लैना गै पौंदा ऐ ते ओह् सारा किश जेह्ड़ी साढ़ी जरुरतां न ओह् साढ़ियां मतलब दूई जगह् लभदियां की जे घर बैठे दे ते सारियां जरुरतां जेह्ड़ियां पूरियां नेईं होंदियां इस आस्तै असें गी कुतै कुतै जेह्ड़ा ऐ जाना पौंदा ऐ केईं बारी होई सकदा जेह्ड़ी बड्डी जरूरत ऐ ओह् नेईं होआ दी ऐ अपनी जेह्ड़ा अस्पताल ऐ साढ़े बमार होई जंदा कोई ते असें जेह्ड़ा अखनूर जाना पौंदा ऐ ठीक ऐ अगर असें कोई कपड़े टल्ले लैने तां बी असें ई अखनूर जाना पौंदा ऐ अगर असें दोआई लैनी ऐ किश बी लैना ऐ ते असें ई जेह्ड़ा विजिट जाना गै पौंदा ऐ ते होर साढ़े एह् कोल कश दे ग्रांऽ न जेह्ड़े इत्थै मतलब फैसिलिटियां बड़ियां घट्ट न इत्थै रोड़ ट्रांसपोर्ट दी बड़ी जैदा दिक्कत ऐ असें ई जेह्दे मतलब बड़ी घट्ट गड्डियां जेह्ड़ियां असें ई डरैक्ट कालेज पजांदियां न डरैक्ट स्कूल पजांदियां न इत्थै गड्डियां घट्ट होने दे साधन घट्ट बड़े जैदा जेह्ड़े साधन न साढ़े एरिए च बड़े जैदा घट्ट न ओह्दी वजह् कन्नै बी असें ई जेह्ड़ा ऐ बड़ा सैह्ना पौंदा ऐ बड़ा मुश्कलें दा सामना करना पौंदा ऐ अस इक दिन कालेज औन्ने आं ते साढ़ा जेह्ड़ा ऐ पंजाह् रपेऽ कराया लगी जंदा ऐ ते ओह्दी वजह् कन्नै बी असें ई दूर पेई जंदा ऐ मतलब अस एह् चाह्न्ने आं कि साढ़े उद्धर बी जेह्ड़े न जैदा फैसिलिटियां होन साढ़े कोल कश